हाँ मुझे लगता है कि सरकार को खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैसा ख़र्च करना चाहिए और साथ ही कुछ अधिक फंड भी उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि हमें अवसर तो मिल जाता है खेल खेलने का लेकिन खेलों में अभी भी सरकार ने ज़्यादा कर के नहीं रखाई योजनाऍं नहीं करी हैं उनको मदद के लिए सही चीज़ें नहीं मिल पाती कभी कभी जैसे कि कुछ लोग गाँव से बहुत दूर आते हैं शहर में खेल प्रशिक्षण के लिए तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर उनको आने जाने के लिए बसें उपलब्ध नहीं हैं बहुत लंबा सफ़र कर के उन लोगों को आना पड़ता है और फिर सरकारी बस भी नहीं चल रही है प्राइवेट बसें चलती भी हैं तो वो किराया भी ज़्यादा खींच लेते हें जिस से उनको दिक्कतें होती हैं और अगर वो यहाँ पर होस्टल में आ कर रहना भी चाहते हैं तो होस्टल में भी उनको रहने के लिए पैसा चाहिए रहता है जो बहुत ही लोग बहुत लोग नहीं दे पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्तिति ठीक नही रहती है तो उनको थोड़ा पैसा उपलब्ध कराना चाहिए उनको इस्कॉलरसिप देना चाहिए जिस के थ्रू वो लोग खेल में और आगे निकल सकें और अपना करियर बना सकें